मुंहिंजे शहर में घणेई लाइब्रेरियूं आहिनि ऐं मूंखे घणेई किताबू पढ़ण पसंदि आहिनि पर मां हुते आम तौर ते त नॉवेल्स पढ़ंदी आहियां छो त नॉवल्स में सुफ़ियुनि संतनि ऐं महापुरुषनि जो जीवनी लिखियल हूंदियूं आहिनि ऐं हुननि महापुरुषनि जी जीव जनता असांखे घणेई प्रेरणा मिलंदी आहे ऐं हिननि सां गॾो गॾु मां मूवी नॉवेल्स पढ़ंदी आहियां छोजो हुन में ससपेंस जूं कहाणियूं हूंदियूं आहिनि हुननि खे पढ़ण सां बि असांजो ज्ञान वधंदो आहे ऐं सोचण जी शक्ति वधंदी आहे हिन करे मां लाएब्रेरी में घणेई किताबू पढ़ण पसंदि कंदी आहियां ऐं हुते घणेई किताबू उते रखियल हूंदियूं आहिनि जो मुंहिंजे मन खे भाईंदड़ आहिनि